مجھے گانے گانے کا بہت شوق ہے اور مجھے گانے سننے کا بھی بہت شوق ہے اور مجھے گانے وغیرہ بہت زیادہ آتے بھی ہیں اور میں گاتی رہتی ہوں اور میں سنتی بھی رہتی ہوں میں الگ الگ باہر بھاشاؤں کے بھی گانے سنتی ہوں جیسے کہ انگلش اردو اور ہن ہندی اور بھی طریقے کے میں گانے سنتی رہتی ہوں اور فی الحال میں تو مجھے اتنا شوق تھا گانے گانے کا تو میں نے ایک استاد لوگ کو استاد سے میں گانے گانا سیکھ رہی ہوں وہ مجھے روزانہ آتے ہیں اور مجھے گانا گانے سکھاتے ہیں جیسے کہ کس لَے میں گایا جاتا ہے کس طریقے سے گایا جاتا ہے وہ مجھے سکھاتے ہیں اور کل ہی انہوں نے مجھے سارے گاما پا پہ مضبوط پکڑ کرنا سکھایا ہے کہ اس کو کیسے گایا جاتا ہے اس کو کیسے اچھے سے گایا جاتا ہے گانے کی کیسے شروعات کی جاتی ہے اس کے ذریعے اور گانے میں کیسے لَے کو اوپر نیچے کرا جاتا ہے وہ مجھے یہ سب سکھاتے ہیں اور مجھے گانے گانے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے اور وہ مجھے اس اس طریقے سے سکھاتے ہیں کہ میں ایک دن کچھ کر سکوں گانے گانے میں بھی